हाँ हमारे खेतों में हम जब खेती करते हैं और काफ़ी समय बिता भी देते हैं इससे हम काफ़ी चीज़ें करते है जैसे कि हम खेतों में करते हैं पहले हम हमारे फसल को उगाते हैं उसमें बीज लगा के और खेत को जुताते हैं जोतने के बाद में उस में हम जैसे की क्रिया बड़े निकालते हैं जैसे की डोरें खींचते हैं बीच बीच में पानी जो एक झोरेवाई क्रियावाज़ क्रिया से जा सके उसके बाद हम और बड़े हो जाते हैं लेकिन फिर दूसरा पानी देते हैं हम गेहूँ में चार पानी या पांच पानी दे देते हैं उन्हीं के हिसाब से और हम थोड़ा थोड़ा फेटा करते हैं और हमे फावड़े की भी ज़रूरत पड़ती है और उन खेतों को हम खुद खुरपी से नहलाते हैं नहलाने के बाद में उसमें खाद भी देते हैं उसमें कुछ दवाइयाँ भी छिड़कते हैं और हमारी सेहत के लिहाज से खेती में हमको काफ़ी फायदा होता है और हमारी सेहत हलकी फुलकी कमजोर होती है लेकिन हम मेडिसेन जैसे हॉस्पिटल जाके अपना ट्रीटमेंट इलाज कराके आ जाते हैं लेकिन वहाँ से फायदा होता है हमको अन्न पैदा होता है और जानवरों को वहाँ से भूसा मिलता है यानी की तुरा जो हम कहते हैं हिंदी भाषा में तुरा मिलता हैं उनके खाने के लिए भैंसो के लिए उनके भी अनाज मिल जाता हैं हमको भी मिल जाता हैं और बचे कुछ और पैदा को हम बेच कर और उनके लिए हम हमारा और भी राशन पानी घर का ले लेते हैं और हर एक तरीके से हमारे खेतों पर हम इतना निर्भर हैं क्योंकि उस में पैदा करने से हमको बहुत ही लाभ मिलता है और अच्छे अच्छे फायदे भी होते हैं और उनसे ही हमारी जीवन संग्रीन बढ़े बूढ़े बुजर्ग जो चलते आ रहे हैं और कृषि को ही करते आ रहें हैं इन खेतों पर ही हमारा जीवन निर्भर रहता है